शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए एक सुनिश्चित स्थान चाहिए चौक चाहिए बोर्ड चाहिए प्रोजेक्टर में बच्चो को पढ़ाने में हेल्प करते हैं एक उनको अच्छी नॉलेज मिल जाती है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जिसे अपन बोलते हैं उनको उनसे अच्छी तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजो में प्रोजेक्टर तो अवेलेबल है जबकि छोटे स्कूलों में प्रोजेक्टर अभी अवेलेबल नहीं है मेरे सामने प्रोजेक्टर हर एक स्कूल में अवेलेबल कराना चाहिए शिक्षकों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की सैलरी कम है तो इसमें सरकार को हस्तक्षेप करके उनकी सैलरी भी बढ़ानी चाहिए